आं बे जोंनि खाथि खालानि मन्दिरखौ आङो खिथानो सानदों बा बेखेवनो सानदों जोंनि खाथियाव ओरै फाग्ला बाबा दङ दा बे फाग्ला बाबायाव मानसिफ्रा बेल बिलाइ लांनानै आफा शिबखौ फुजा खालामो ओमफ्राय बे बिदिनो खाथियाव बिमा खालि दं बेयो बिमा खालिनाव बिदिनो थालिर हाथा लानानै फुजा होयो ओमफ्राय आफा शिबजों लोगोसे थायो गनेश थाकुर बिनो लादु होनानै बे लादुखौ साबसिन मोजां मोनो आरो बेनो लादु होनानै खुलुमथारनांगौ जायो आरो आफा शिबआ ओ बेल बिलाइ होआबानो बियो गोजोना जाहैदों दा बेखौ बेल बिलाइजों ओमफ्राय गाइखेरजों दैजों होनानै खर'आव लुनानै खुलुमो आरो बाबा शिबखौ ओमफ्राय ओरैहाय नैबे खाथिनि फाग्ला बाबायावथ' थांबाय थानाय जोङो दा सावन मासावथ' जोङो बे सावोन मास दानसेखौ बे फाग्ला बाबायावबो लुयो आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो थाङो दा बे खाथिनि मन्दिर फाग्ला बाबा मोनसे ओमफ्राय ओरै महामाया बिमा महामायानाव थाङो आरो दा बे बिमा महामायानावबो थांबाय आं खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय बिमा महामायानावबो ओमफ्राय ओरै बिमा कामायख्या दा बेखौ जोङो प्रत्येक आमतिसुवा बायनानै थांबाय थानाय जायो बोसोरै बिमा कामायख्याखौ खुलुमनो थाखाय बिनि अनगायै आरो ओरै थांबाय केदारनाथ बद्रिनाथ गंगत्रि जमुनत्रि गासैबो बे जत' जात्रा खालामनायफोरखौ आङो थांजोब्बाय आरो आरो मा होनो खालि सारा भारत बे धामाव थांजोबनाय जाबाय आरो एखावन्न'ता तिर नालाय बे दाहामा दा बेखौ थांजेबनो थाखाय खालि अमनाल' बारसै आरो फ्राय थांजोब्बायानो जोङो ओरै कन्याकुमारी ओरै केदारनाथ बद्रिनाथ गंग'त्रि जमुनत्रि आरो रामेस्वर ओमफ्राय मा होनो कालेस्वर ना मा होनो बेखौ बेयावबो थांबाय फ्राय थांजोब्बाय गासैबो दा थांजोबनानै थांजोबनो थाखाय मोनसे बार थादों आरो बेयो माबा अमरनाथ अमरनाथाव सहैनाय जायाखै दा गासैबो आङो बे शिब भक्त' हिसाबै जोङो थांजोबनाय जाबाय शिब मन्दिराव गासैबो गिदिंजोबनाय जाबाय दा खाथि खालानि मन्दिरावथ' जोङो प्रत्येक बे सावोन मास मोनसेखौ आफा शिबनाव दै लुखायो भलबम फालिखायो आरो आरो ओरै जोङो थांनाय बोसोरावबो जों बिहाराव थांदों ओमफ्राय मोनसेखौ मा मन्दिर होनोमोनलाय माबा बावलाय लांबायसोहाय आं बेखौ मन्दिरखौ बाबा शिबनि खाथियाव मोनसे मन्दिर दंमोन दा आं बेखौ खिथानो हाला बावहैबाय आङो दा गासैबो आङो शिब मन्दिर आरो बिमानि मन्दिर खामाख्या मन्दिर ओरै बाघेश्वरि गासैबो बे खाथि खालानि मन्दिरखौ गिदिंजोबनाय जाबाय आरो ओरै मा होनो बङाइगावनि माबा मा मन्दिरमोनलाय बे बाघेश्वरियाथ' बाघेश्वरि बाघेश्वरियाथ' ओरै बगरीबारि बाघेश्वरिसो मा होनो बेखौ दा गासैबो आङो मन्दिरफोरखौ गासैबो गिदिंजोबनानै नआव खुलुमनानै सिबिनानै जानाय जाबाय आरो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों